میری زندگی کا سب سے پہلا سفر دہلی سے نینی تال تک کا سفر تھا اور یہ میرا سب سے پہلا اور یادگار سفر تھا اور یہ میری گرمیوں کی چھٹیوں کا سفر تھا یادگار تھا اور میں اپنے والدین کے ساتھ اسٹیشن پر پہنچی اور میں ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کچھ ہی دیر میں شام چار بجے کے قریب ایک بڑی ٹرین اسٹیشن پر آئی میں نے اپنے والد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جب تک کہ ہمیں اپنی جگہ مل نہیں جاتی اور میرے والد نے سب سے پہلے سامان رکھا اور پھر خود بیٹھ گئے میں کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور پھر میں نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھام لیا میری بہن کچھ دیر میرے ساتھ کھیلتی رہی اور پھر تھک گئی کیونکہ میں گھومنے جانے کی خوشی میں میں نہیں تھکی تھی اور ٹرین ہماری بہت تیز چل رہی تھی اور ٹرین کے اندر چائے بیچنے والا اور چپس والا مازا والا چھولے والا چنے والا سبزی پوری والا اور میں نے لیکن بس چپس اور کولڈرنک ہی لی اور ٹرین میں سے میں نے باہر دیکھا تو میں نے بہت اچھا نظارہ دیکھا اور ہریالی دیکھی اور پھر سفر کرتے کرتے رات ہو گئی اور میں سو گئی اور ساری رات ٹرین چلتی رہی اور میں سوتی رہی پھر صبح سات بجے میرے والد نے مجھے اٹھایا اور کہا اٹھو ہمارا اسٹیشن آ گیا تب میں اٹھی اور میں اپنی اسٹیشن پر اتری تو میں نے اتنا پیارا نظارہ دیکھا

میرے والد نے ایک کار ایک سے ایک کار کری جس میں ہم نے جس نے ہمیں نینی تال اوپر جانا تھا پھر ہم کار میں بیٹھے اور پھر کار والے نے کار چلائی اور ہم نینی تال کے سفر پر نکل گئے اور پھر ہم نے راستے میں دیکھا اتنا پیارے پیارے پہاڑ ہریالی جھرنے دیکھے مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں جنت میں آ گئی پھر ہم نے جاتے ہی پہلے پہلے ہوٹل لیا سامان رکھا ہوٹل میں نہائے دھوئے اور پھر ہم باہر ناشتے کے لیے نکل گئے پھر ہم نے وہاں کا مال روڈ دیکھا اور ہم نے اور ہم نے نانی جھیل کو بھی اور ہم خوش ہم اور ہم کشتی میں بیٹھے کشتی والے نے پوری جھیل ہمیں دکھائی پھر مجھے اتنا اچھا لگا جھیل دیکھ کر اور میں جھیل دیکھتی پھر کشتی سے اتر گئی میں نے موموز کھائے اور میگی کھائی بھیل پوری کھائی اور پھر میں نے لسی پی اور میں نے وہاں پر پھر ہم نے دو پہر کا کھانا کھایا پھر ہم نے پھر ہم نے کھانے میں شاہی پنیر مٹر پنیر آلو گوشت کھایا وہاں کا کھانا بہت لذیذ تھا پھر ہم گھومنے بھیم تال گئے اور پھر وہاں کی جھیل دیکھ کر میں دیکھتی رہ گئی اور مجھے نینی تال میں بہت مزہ آیا پھر ہم دو دن بعد اپنے گھر کے لیے روانہ ہو ئے بہت بہت خوش تھی نینی تال دیکھ کر اور وہاں کی جھیلیں پہاڑ دیکھ کر دل میں خوشی بھی تھی کہ میں نے نینی تال دیکھ لیا اور میں اداس بھی تھی وہاں سے جانے کی وجہ سے اس سفر کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی اور یہ لمحہ اور سفر ہمیشہ یادگار رہے گا یہ میری زندگی کا بہت خوبصورت اور یادگار سفر تھا جس سے میرے دل کو بہت ہی اچھا لگا اور یہ شہر مجھے بہت ہی اچھا لگا